आं गावनो जुनारफोरखौ जोथोन लाखियो आंहा मासे पेट दं माने जुनार दं सैमा बेनि नामानो जाबाय लुसि आं बेखौ गावनो सिखोन साखोनै दोनो आंनो थुखैयो जाग्राफोरखौ बेनोहाय एक्सट्रा एखमबा दाव ब्रयलार संनानै होयो माबानानै बयल खालामनानै बा सावनानै होयो ओमफ्राय बे बे थानायाहाय बेनि थाखाय मोनसे थाग्रा जायगा दंखायो जोंनि बारान्दायाव हाय आं बेहायनो दोनो बिखौ आरामसो थायो अनो लाइक बिदि नङाखि बे मासे जुनार होननानै जानला मोनला बिदि दोना बे आंजोंनो थायो जोंजोंनो थायो जोंनि फेमेलि मेमबारस दिनैसिम बियो थ्रि इयार्स जाबाय थ्रि ओमफ्राय बहुथ सिखोन साखोनै दोनो स' बिनि थाखाय सेम्पु दङ बिजि ओमफ्राय इनजेकसन होयो बिखौहाय ओमफ्राय हेलथ सेखापनि थाखाय लाङो बांसिनानो आरो ओमफ्राय बिनि दाइथफोरखौ माखासे दाइथफोरखौ हाय आं नङा आंनि फंबाया नायो आरो बिनि दाइथ मेनथेनखौ माबादि खालामनांगौ मा जाहोनांगौ जानाङा बेखौहाय एखमबा आंनि फंबाइयाबो नायो खिन्थु बांसिन आंनो खालामो आरो दा